وزیر اعلیٰ نریندر مودی وزیر اعظم نتیش کمار اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی ایم پی اسد الدین اویسی مفتی انظار الحق صاحب پچدہی